हेल' ओइ नोंनि गारिया बबेहाय दंब्रा बबेहाय आं माबासिम थांगौमोनलै बै सामथायबारिसिम औ लामाफ्रा माबायदि अ माने जों फेमिलि सुददायैनो थांनो नागिरदोंमोनलै आलासि जानो जागोन ना फेमिलि सुददायैनो जागोनना हो खयथायावथो मोनगोन गारिखौलाय औ

खारिगाव मोनबाय नों ओरै फैदो थिनालियाव फैदो औ

आटसा दे आंबो न'आवनो नै औ थिनालियाव जों फैनोसै ओमफ्राय आं न'आव एसे बेखौ गानहोदोंमोन उन्दैफोरखौ औ बिसोरखौ देलायनांगोन ना

हेल' भाराया बिसिबां लायो ओमफ्रायलाय

औ औ

औ जोंनि साब्रै जालांगोन जेनेबा

दे मोजाङै बुंदो आटस्स' दे उनफ्राव एसे माबा जागोन बेयो

औ औ सामथायबारिसिम मोन्नानै एसे बै गामिआव हाबहैनांगौ आरोखि

बांद्राय गोजान नङा बिदिनो आराय किलमिटार जागोन आरोखि औ बेनो आरोखि जामायासो बिसिबो माबोरै दंथाय बेखौ नायनो नंदोंमोन आरो जोङो

अ बांद्राय गोथौ हाबनाङा औ दे होनबालाय